गोंयान अशे खुबशे जागे आसा जंय वेगवेगळे कार्यक्रम जाता आनी थंय गावपी वाजोवपी नाचपी अशे खूब जाणी येतात आतां हालीं आमच्या गोंयान सनबर्न चल्ललो तीन दीस सनबन चल्ललो दाळगळे आनी थंय खुबशे वाजोवपी अशे प्रकारांनी येवपाचे आसा आनी टिकेटी तर खूब म्हारग आसा हजारांनी टिकेटी हजार रुपया टिकेटी अशें बसून आसा रविंद्र भवनान बसून खुबशे वाजोवपी येतात खुबश्या भुरग्यांचे एनुअल डे बसून थंय जाता आनी थंय खूब बरे प्रमाणानी हे सगळे कार्यक्रम जाता बिट्स पिलांनी बिला हो एक कॅम्पस आसा जो इंजिनियरींग कॉलेज थंय बसून तेंचे इवँट जाता आनी थंय बॉलिवूडाचे खुबशे सिंगर येता आनी खुबशे सोंग्सां रिकोटी ते गायतात आनी खुबशे लोकांची गर्दी बसून थंय जाता कलंगूट बागा ते सायडीन खुबशे क्लबांनी अशे वाजोवपी येता आनी ट्युरिस्ट बसून येता आनी ते खूब मजा करतात ट्युरिस्ट खू रविंद्र भवन मार्गांव थंय बसून खुबशे अशे आमकां कार्यावरी पळोवपाक मेळटा जंय लोक खूब एन्जॉय करता आनी खूब प्रमाणानी वयता असल्या कार्यक्रमाचे टिकेटी खूब म्हारग आसता आनी जांकां आवड आसा ती खूब जाणां वसून थंय आपले मजा करता